ओइ मा माइआथ' नै गाइनो नागेरदोंमोन रनजिद गाइनो नागेरदोंमोन दैआनो गैया माब्रै जाबाव नांगौ माब्रै गाइबाव नांगौ खोथिया फुहैनो मोनाखै नोंसिनालाय

रज'बायमोन नामा ना रज'आखै जोंहा हनै खुबैदोंमोन जोंनाबो रज'आखै दाबो मोजां जायाखै अखा मोनैनि थाखायनो रज'नो हायाखै माला गाइखांगोन अखाआनो माथो हनै हाबाबो मोजांखौनो हाया नांगौबादि मोना दुब्लिफ्रानो सिया देग्लायनि बोथोराव माब्रै गाइबाव नांगौ माब्रै जाबाव नांगौ माइ गाइनांगौबाबो दैखौनो मोनला नामा दस बिगाल' बारा नङा बिदिनो खुनुरुखुम बेजोंनो सोलि साबो दस बिगा गाइनानै बिदिनो माइब्रा एसे जोसा एसे बिदिनो रनजिद एसे गायो आरो बिनो हनै देग्लायथ' माब्रै जागोन गामाखालि बालाय मोजां गाइनो मोनोमोन अनेख मोनबाथ नोंस्रा गाइनो मोनबाथ जोंहाबो गायनो मोनगोन ना गासिबो अखायासो जोंहाबो ना गाबोन संफोरनो फुहैसिगोन फुहैबानो गाइनो मोनसिगोन देग्लायथ' बारा गोबाव दोनजानाय नंला ना थाबैनो फुनानै थाबैनो गाइनांगोन अखा जेब्लानो मोनगोन एब्लानो गाइनांगोन